हमारे लाइफ में एक लास्ट बुक यह थी ज्योग्राॅफी जो कि मैं ज्योग्राॅफी में एक ऐसी चित्र का देखी है कि जो कि उस चित्र में पूरे भारत का यानि पूरे भारत का अनुमान हुआ उस चित्र में भारत को प्रदर्शित किया गया उस चित्र में हर एक भारत के बारे में बताया गया हर एक राज्य हर एक उसने मैं बहुत एक वह हुई कि यह इसमें पूरे भारत का कैसे अनुमान किया गया कि हाँ एक छोटे से चित्र में मेरा माइंड बहुत ज़्यादा विकसित हुआ कि हाँ चलो इस भारत के बारे में मुझे इस छोटे से चित्र के बारे में पता चला इस भारत का जगह इस भारत का क्या इसमें क्या क्या हर एक चीज़ का पता चला जो कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड किया आई मीन बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ उस भारत के चित्र में मैं बहुत सारे सीखने को मिला कि हाँ इस छोटी सी चित्र सबको इतना ज़्यादा प्रदर्शित किया गया कि इस माइंड को खोल सके हर एक चीज़ को बता सके कि हाँ उस चित्र में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादे वह हुआ था कि जो कि मोटिवेशन किया माइंड को हर एक चीज़ को बढ़ाने की कोशिश किया लेकिन मुझे मेरे हर एक चीज़ को ज्ञान बहुत ज़्यादा हुआ कि हाँ चलो इस छोटे से भारत में हर एक चीज़ का अनुमान लगाया गया कि यहाँ उस चीज़ों से हमे पूरा पता भी चला उस चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा पता चला कि हाँ कौन कहाँ क्या कौन सा राज्य कौन सा ज़िला कौन सा भारत कौन सा है वह हर एक चीज़ को प्रदर्शित किया कौन सा राष्ट्रीय कौन सा क्या कौन सा क्या है हर एक चीज़ उसमें मुझे पता चला जो कि हर एक चीज़ मेरे लाइफ में एक ऐसी वही बुक थी जो कि मुझे सबसे मेन लास्ट चैप्टर वही लगा भारत का चित्र जो कि मुझे भारत में यह लगा कि इस छोटे से चित्र मुझे ऐसा क्या प्रदर्शित करना है ऐसे से कैसे यह हुआ कैसे साइंटिस्ट ने कैसे इस चीज़ों को छोटे से भारत में प्रदर्शित किया पर जो भी किया उस चीज़ों छोटी सी लेकर के उसमें बहुत ज़्यादे ज्ञान के प्रदर्शित किया जो कि हर एक चीज़ मुझे पता चला उसमें जो कि मुझे वह बहुत अच्छी किताब लगी जो मैं हमारी लास्ट किताबें थी लेकिन मुझे उतना मैं नहीं जब लास्ट किताब मुझे पता चला मुझे बहुत अच्छी लगी वह किताब और किताब से ज़्यादा वह लास्ट चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा चित्र में जो कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिली और बहुत वह हुआ कि मुझे कि अच्छा लगा और मेरा माइंड का मेरे हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा वह हुआ कि हाँ जब इतनी चीज़ को इतनी नाप हो सकता है तो बहुत सी चीज़ मुझे सीखने को उसमे मिला जो कि मैं आगे बढ़ी